میں آپ کی ڈلیوری سروس سے بہت خوش ہوں میرا آرڈر وقت پر پہنچا آپ کی ٹیم نے بہت بہترین خدمت فراہم کی ہے اور میں آپ کا متسبت فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں یہاں آپ کا مثبت فیڈ بیک دیا جا رہا ہے آپ کی ڈلیوری سروس نے میرا آرڈر کو وقت پر پہنچایا میرے یار کی حفاظت کی گئی اور بہترین خدمت فراہم کی میں مسروری سے کہتا ہوں کہ آپ کو مثبت فیڈ بیک دینا کوئی شرم کی بات نہیں ہوگی